ہاں میں نے ورچوول ریئلیٹی ہیڈسیٹ استعمال کیا ہے اور ورچوول ریئلیٹی گیم کھیلا ہے یہ ایک بہت ہی الگ طریقے کا کلوس ٹو ریئلیٹی کا ایکسپیریئنس ملتا ہے اس میں جو چیز ہم سوچتے ہیں کر نہیں سکتے اس کا بیسٹ ایکسپیریئنس اور بیسٹ اکزامپل آپ کو ورچوول ریئلیٹی گیم میں آپ کو وہ فیلنگس آئے گی ہم آپ سوچتے ہیں کہ یار ماؤنٹ ایوریسٹ کیسے چڑھیں گے یا بڑے بڑے پہاڑوں پر کیسے ٹریکنگ کریں گے یا کوئی ایسی نیرو پیسیز ہو گیا بہت سارا بہت ساری چائنا میں بہت ساری ایسے ماؤنٹینس جو ہے جو کہ یار اس کو ٹریک کرنا ہے اور نیرو پیسیجرز کو کراس اس کو چل کر کراس کر کر اس سائڈ نکلنا ہے جہاں پر پیر پھسلا آدمی نیچے گر جائے گا ویلی میں کھائی میں تو سیم فیلنگس آپ ورچوولیٹی گیم کھیل کھیلتے ہوئے ورچوولی ہیڈسیٹ کے ذریعے یہ سیم فیلنگس آپ اس آپ کو ملے گی کلوز ٹو ریئلیٹی مطلب کوانسیڈینس اس میں ایسا ملے گا کہ یار آپ پیر پھسلا آپ نیچے گر جائیں گے آپ جب کہ آپ یہ دیکھ رہے ہو لیکن جب آپ ورچوول ہیڈسیٹ ہٹاؤگے تو آپ کو لگا آپ کو وہ یہ بھول ہی جاؤگے کہ یار میں تو گیم کھیل رہا ہوں آپ کو یہ پوری فیلنگس آئے گی یار آپ اوریجنگل میں وہ چیز آپ کر رہے ہو تو بہت ہی بڑھیا اور بہت ہی انوبھو ایکسپیریئنس رہتا ہے زبردست بول رہا ہوں نا کلوز ٹو ریئلیٹی رہتا ہے مطلب کچھ دیر کے کافی دیر کے لیے آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ یار آپ تو گیم کھیل رہے ہو ورچوولیٹی ہیڈسیٹ کے اور گیم کے ذریعے تو اپنا پینک دو دور کرنے کے لیے یا اپنے کوئی خواہش پوری کرنا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ ٹریکنگ ہو گیا ماؤنٹین ٹریکنگ ہو گیا کوئی نیرو پسیجیز کوئی انسٹنٹ آپ کرنا چاہتے ہو آپ صرف فیل کر رہے ہو کر نہیں سکتے آپ کو ڈر لگتی ہے تو سیم فیلنگس کے لیے آپ اس چیز کو ورچوول ہیڈسیٹ استعمال کر کے ورچوولیٹی گیم کے ذریعے آپ اپنے بہت سارے پیشنس ہے بہت ساری آپ کی پورے ارمان آپ کے پورے کر سکتے ہو یہاں پر یا اپنی اکسپریشنس ظاہر کرنے کے لیے بہترین جگہ ہے اپنے کچھ پیشنس ہے کچھ ٹارگیٹ ہے جو آپ چاہتے ہیں کرنا اور نہیں کر پا رہے تو اس کے یہاں پر آپ یہ ورچوولیٹی گیم کے ذریعے اور ورچوولیٹی ہیڈسیٹ یوز کر کے آپ بہت ساری آپ کے خواہشیں خواہشات پوری کر سکتے ہو